अहाँ मुखिया जीके आदमी छियै तऽ अहाँ मुखिया जीके आदमी छियै तऽ अपना समाजमे हमरा सब गरीब लोक पर नहि सोचलियै नहि इन्दिरा आवास नहि आधार कार्ड नहि लाल कार्ड ई सब नहि दै रहलियै से किए तऽ तनिक इएह सब करबैयो ने अहाँ सब अथि नल जल नहि दै हइ सगरे नल जल दै रहले एनीए नल जल नहि अयलै हन अच्छा तनि इएह सब करबैयो इएह सब करबेबै तभिये ने अयतै एना अयतै हँ नहि तऽ हमें जैबे अहाँ सब हमरा कहबे तभिये ने अहाँ कहबै जनबै हमे तब ने जनय नहि छियै नहिए किछो हँ तऽ अहाँ करबैयो ई नल जलके कम सऽ कम शौचालयके सबके दिलबैयै अपना अपना लभै तकमे किछ नहि छै नहि नल जल छै नहि पैखाना माने शौचालय छै नहि कोइ इन्दिरा आवास छै नहि आधार कार्ड छै नहि रासन कार्ड छै किछु नहि छै इएह सब इएह सब अहाँ पर छै निर्भर अहाँ सब करबैयो इहे सब हमे नहि जानै रहिए एना आब ने जनलियै जे ई सब होइ रहलै हन हँ तऽ इएह सब ओ मुखिया जी लेगा अहाँ जानि कऽ अहाँ हमरा सूचना देबे तभिये ने अहाँ मुखिया जीके आदमी ने छीयै मुखिया जीके आदमी छीयै तब जेबे सूचना देबे तभिये ने जानबै हम हँ

हँ तऽ कहिया अयबै से सब जानबै तब ने नहि किछो कम सम नल जल देलबैयो नल जल नहि छै यहाँ हमरा सबके पानीके बहुत दिक्कत होइ रहलै नहि किछु नहि मिललै हमरा आर किछु नहि मिलल छै सबके बेस नहि नहि किछु नहि छै एहिज नहि हमरा किछु नहि छै हमरा टोलेमे नहि छै केकेरे किछु हँ समस्या ने छै तऽ हमरा टोलेमे कने किछु नहि छै केकेरे रमदीव सबके ओने ओहि पारमे सबकोई सबकिछु दै देलखिन अपना एने ल लैभर सबमे किछो नहि देने छथिन

हँ नहि लाभार्थीमे अपना रमदीव ओहि पारमे सबके सबकिछु देने छथिन अपना लगमे कहाँ किछु ककरो नहि देल छै हँ तब एहै सब तनि करबैयो हँ बहुत गरीब छीयै हमे सब हमरा कोई अथि नहि छै एगो कलो पीयै खातिर कलो गरबै खातिर हमे सोचै छी हँ दिन राति कटै छै वएह बुझै छियै